हैलो हा ॿुधायो याशी भेण ऑडर ॾियणो अथव हा ॿुधायो हा ठाहींदा हा हा हा मोकिलींदासे अछा ठीकु आहे पहिले मां सैम्पलम सैंपल मोकिलींदीमांव पोइ ॾिसी वठिजो तव्हांखे वणे त हा ॿुधायो न वरी खां कीअं ठाराइ ठाराहिणा अथव सूती और रेशमी कपिड़ो स्टॉल ठीकु आहे कलरु वलरु ॿुधायो ब्राइट कलर्स मोकिलियांव न पहिले हा हा उन में कुझु हा हा ठीकु आहे त उन में ॿियो कुझु तव्हांखे डेकोरेशन न कराइणी अथव ठीकु आहे हिकु मां सिम्पल वारो मोकिलींदीमांव और हिकु थोरो एंब्रॉइडरी वारो मोकिलींदीमांअ हा हा उहो ई त चवां पई

हा त उहो त थोरो महांगो पवंदो चीकू उहो पवंदो तव्हांखे पंज सौ में त तव्हां ज्यादा ऑडर ॾींदव न त मां घटि करे ॿुधाईंदीमांव ॾिसो न तव्हां घणा था ॾियो तॾहिं बि घटि हा त घटि कंदीमांव न चिंता न कयो घटि कंदीमांव हा कॾहिं खपंदव तव्हांखे हा पंजीं जनवरी ताईं खपनि पंज सौ पीस ठीकु आहे

हा हा थी वेंदो उन जी चिंता न कयो हिकु पीस तव्हां पंज सौ वठो था न ठीकु आहे ॿुधायो तव्हांखे चारि सौ हलेनि हा न ठीकु आहे चारि सौ में ॾींदीमांव एंब्रॉइडरी वारो और सिंपल वारो घणा खपनि सिंपल वारा टे सौ मोकिलियांव हा ठीकु आहे हा हा मां सैंपल मोकिलींदीमांव ॾिसी वठिजे सैंपल मां पणीह मोकिलींदीमांव हा ठीकु आहे मां पंजें वॻे ताईं शाम जो

हा तव्हां मूंखे एड्रेस लिखाए रखो न किथे मोकिलियांव हा ॿुधायो तीन सौ एक हा हा ठीकु आहे छा नालो अथव दुकान जो ठीकु आहे ठीकु आहे मोकिले रखंदीमांव हा ठीकु आहे हा त तव्हां मटेरियल बि ॾिसी वठो न साम्हूं खां हा न हा ठीकु आहे ठीकु आहे